भोपाल ज़ीले में इस्थानीय सरकार बहुत अच्छी है जिनकी राजनैतिक संरचनाएँ भी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ के प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है अपने ज़िले में कुछ विधायकों के नाम हैं जैसे हमारे विश्वास सारंग जी हैं और पी सी शर्मा जी हैं ये बहुत अच्छे विधायक हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब के लिए और मैं इनको एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने ज़िले में एक अच्छी योजना ज चलाएं जिस से उनका नाम हो और वह वो ग़रीब लोगों की मदद करें ग़रीब लोगों की जो भी माँगें हैं वो पूरी करें और विधायक ग़रीब लोगों के घर पर जा कर उनकी समस्याओं को सरकार तक ले कर जाएं और उनकी समस्याओं का निवारण करें जिस से उनकी बहुत सारी मदद हो जाए और उनकी जीवन शैली अच्छी हो जाए